योग करण सां असां खे घणई फ़ाइदा थियनि था योगु हिकु व्यायाम काने पर हिन सां असां जूं घणेई बीमारियूं दूरि थियनि थियूं सुबूह जो टाईम रुटीन सही थिए थो पेट जूं कई बीमारियूं दूरि थियनि थियूं मोटापो ख़तमु थिए थो फिट ऐं फाईन रहूं था वार झड़िजनि जेके अॼु जी पीढ़ी खे थिए पई बीमारी ख़तमु थिए थी अखियुनि जी जोति वधे थी स्लिप डिस्क वारी बीमारियूं घणेई माण्हुनि खे आहिनि उहे सही थियनि थियूं योगु करण सां मन तंदुरुस्तु रहे थो दिमाग़ शांति रहे थो चुस्तु फुर्तु रहे थो निन्ढ बि सुठी अचे थी योगु हिकु व्यायाम न बल्कि घणेई रुपनि जो हिकिड़ो ई कारणु आहे अॼु कल्ह त यू ट्यूब ते घणे योग जे बारे में चर्चाऊं थी रहियूं आहिनि बाबा रामदेव जो चेनल ॾाढो अॻिते वधी रहियो आहे बाबा रामदेव जी योगाऊं घणे ई कारीगर महिसूसु थिया आहिनि माण्हुनि खे घणे ई दुख दूरि थिया आहिनि हरिद्वार में जेको बाबा रामदेव जी जो सेंटर आहे उन में घणई माण्हूं वञी सुबूह साणु योगु करे पंहिंजे हिते जीवन जा दुख दूरि करे रहिया आहिनि पंहिंजूं अधु बीमारियूं दूरि करे रहिया आहिनि योग करण सां जेके माण्हूं छोकिरियूं छोकिरा डिप्रेशन में अचनि था उन्हनि जो बि मन शांति थिए थो डिप्रेशन मां ॿाहिरि निकिरनि था इन करे योगु असां जो लं म बा जीवन जो महत्वपूर्ण भाग आहे योग सां असां खे ॾाढा लाभ मिलनि था ॾाढो गुणदायक आहे लोग योगु असां जे जीवन में योगु असां खे ख़ुदि खे बि करिणो खपे असां जे घर परिवार में वॾनि नन्ढनि सभीनि खे करिणो खपे ॿारनि खे बि करण करण ई खपे जीअं त ॿार ॼमंदो आहे हुन जी मालिशूं मसाज करणु शरू थी आहे त हिक तरीक़े सां उहो बि योगु आहे हुननि जूं मालिशूं चवंदा आहिनि तेरहें महिने ताईं कजे त हीउ हिकु पिणि योग आहे उन्हनि खे ॾिसी करे असां खे बि पंहिंजो शरीर अॻियां अञा हलाइणो आहे तंदुरुस्तु रखिणो आहे गोॾनि जा सूरु दूरि करिणा आहिनि त असां खे योगु करणु खपे